جی سر جی میں لینڈ بروکر ہی بات کر رہا ہوں سہارنپور میں جی آپ بتائیں آپ کو کیسی زمین چاہیے آن آن روڈ زمین چاہیے یا اندر زمین چاہیے بتاؤ دونوں کے الگ الگ پرائس ہیں آن روڈ چاہیے بھی آن روڈ کا جو پرائس ہے وہ بیس ہزار ہے بیس ہزار میں بیس ہزار روپے گز ہے اور جو اگر آپ کو اندر لینی ہے تو اس کا دس ہزار روپے گز ہے جی دونوں کے الگ الگ الگ ریٹ ہیں دونوں کے

اس کے علاوہ سہارنپور میں ہی ہاں مل جائے گی اور بھی زمینیں ہیں

مارکیٹ میں لینی ہے آپ کو مکان کی زمین کیسا بھی جی مل جائے گی سب کے مختلف پرائس ہیں جیسا آپ بتائیں گے اسی حساب سے آپ کو زمین مل جائے گی ہمارے یہاں اگر آپ زمین لیتے ہیں ہمارے سے تو سب جو ہے ایک نمبر کی زمین ہے اس میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں سر دو نمبر کی نہیں ہمارے یہاں جو ہے ایک نمبر کی زمین ہوتی ہے ایک نمبر کی آپ کو زمین ملے گی آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہاں پریشانی ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو جو زمین ہے اس کے پورے پورے ڈاکیومنٹ دیے جائیں گے اور ہم ذمہ دار ہوں گے اس بات کے کہ آپ کو صحیح زمین ملے اور بعد میں ہم ذمہ دار ہوں گے تو آپ کو اچھی زمین ملے گی اس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی جی آپ ہمارے سے سہارنپور میں ہی مل سکتے ہیں چلکان اڈہ

جی آپ چلکان اڈے پر آ جائیں ہمارا آفس وہیں پر ہے